हम सहरसा जिलासँ बाजै छी हमरा गाँवमे एक महिषी गाँव छै ओकर तारा माइ छै ओकर बहुत नाम सुनलिए हँ तारा माइ मतलब बहुत जगहके लोकसब अबै छै पूजा करैलए हमर गाँवमे शक्तिपीठके नामसँ जानल जाइ छै महिष्मती नामसँ आओर उपरसँ सहरसा जिलामे कन्दाहामे मन्दिर छै ओकरो बहुत नाम सुनलिए लोक बहुत जगह जगहसँ आबै छै फेर हमरा ओ गाँवमे सहरसा जिलामे सुरुज मन्दिर छै ओतऽ लोक रवि रविके बहुत लोक आबै छै ओतऽ पूजा करैलए आबै छै जकरा चर्म रोगके अथी रहै छै ओतऽ ओ आबै छै तकर बादसँ हमरा गाँवमे सूर्य मन्दिर भइए गेल आब फेर हमरा गाँवमे भऽ गेलै कन्दाहामे चण्डिका अस्थान छै ओ हमर बहुत नाम सुनलिए ओतऽ तऽ हम गेल नहि छी सुनलिए नाम लोक आबै छै पूजा करै छै तकर बादसँ बहुत लोक देखलिए सुनलिए नीक लागै छै फेर हमर सहरसा जिलामे मत्स्यगन्धो आबै छै मत्स्यगन्धोमे बहुत नाम सुनलिए फेर सहरसा जिलामे हमर सूर्य मन्दिरके चण्डिका अस्थान आबै छै ओतऽ कन्दाहा लग अइ चण्डिका अस्थान अइ बहुत सुनलिए महिषीके नाम सुनबे केलिए बहुत सहरसामे हमर बहुत विकसित छै